उत्तर प्रदेश में समाचारु मीडिया विज्ञान ऐं टेक्नोलोजी खां संबधित मुद्दा घणेई तरिक़नि खां उपयोग करे विय कंदा आहिनि ऐं हिन में नई जानकारी प्रधान कंदा आहिनि ऐं हिन में मीडिया जी कवरेज लाइ ॾाढा सुठा सुठा समाचारु पत्र आहिनि जीअं कि दैनिक जागरनि अमर उजाला हिंदुस्तान ऐं हिन में नई विज्ञानिक खोज ऐं रोबोटिक्स जे बारे में आर्टिफ़िशल इंटलीजंस के बारे में असांखे सभु ॿुधाईंदा आहिनि ऐं हिनजो संचालन ॾाढे सुठी तरीक़े सां कंदा आहिनि इंडियन साइंस कोंग्रेस आहिनि विज्ञान मेला हिननि में छात्राउनि खे बि ॿारनि खे बि सभु ॿुधाईंदा आहिनि आई टी कानपुर ऐं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐं बी एच यू वाराणसी जंहिं में सेमीनार में बि घणेई प्रोग्रेम आयोजित थींदा आहिनि जंहिं में हू हुते ॿुधाईंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे हिकिड़ो साइंस फ़ेयर में वठी वेंदा आहिनि या साइंस जो हिकिड़ो न्यूज़ पेपर बि ईंदो आहे हुन में बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं सोशल मीडिया डिज़िटल प्लेटफॉम ते बि घणेई शयूं ॿुधाईंदा आहिनि ट्वीटर यूट्यूब फ़ेसबुक ते ऐं हुन में घणेई चैनल्स ऐं ब्लॉग्स थींदा आहिनि जंहिं में टेक्नोलोजी जे बारे में ॿुधायो वेंदो आहे ऐं छात्राउनि खे घणेई शयूं सिखण बि मिलंदियूं आहिनि